हँ हेलो बौआ यौ हँ कोन कोन माछ छिअऽ पोठी इचना कोना दै छिए हँ दुइ सओ बीस रुपैए आओर रोहु कोना दै छिए रोहु छै दुइ सओ अस्सी ओहिसँ कम नहि हेतै रोहु माछके दाम लेबै हम दुइ किलो दुइ सओ दुइसँ कम करिऔ तहन ने लेबै हँ से तऽ सबके दाम लागै छै सबचीज होइ छै करै छै मेहनति होइ छै एना लोक जाल फेकै छै घिचिके आने छै तखन ने माछ लोक मारै छै करै छै तखन ने बेचै छै हम्म अच्छा हँ आओर बुआरीके दाम कोना छै एक सओ दस एक सओ दसके तऽ ओकरा कम आनू पचासपर आनू चारि किलो लेनाइए सएह अस्सी नब्बे तहन ठीके छै लऽ लेबे हम दू किलो अथीसबके कोना अइ नैनीसबके दुइ सओ दस तऽ दुइ सओ दस छै तऽ तैओ कम करिऔ ने ओकरा ओहिमे करबै तखन ने लेबै दुइ सओ दस छै तऽ जेना आब डेढ़ सओ रुपैए किलो भेलै दुइ सओ रुपए किलो भेलै ओहि हिसाबसँ दाम होइ छै ने ओहि हिसाबसँ दाम करल जाइ छै लै छै दुइ सओ अस्सी एक एक सओ अस्सी अच्छा हँ से तऽ बढ़िआँ रहै छै ने मछलीमे सबटासब चीज केनाइ रहै छै से तऽ लोकके बनाउने चलि जाइ छै धोउने चलि जाइ छै सबटा सबचीज चलि जाइ छै तकर बादे ने अँइ अच्छा इचना पोठीके कहिऔ कि छै दाम सएह तहन ठीक छै ओकरा दाम कथी कहलिए दुइ सओ कहलिए तऽ ठीके छै तैओ ओनाहिओ पचास पचीस कम करिऔ तखन ने हमसब लेबै ठीक छै तहन आओरसब कहिऔ आओर माछसबके दाम कहिऔ ताहि दुआरे ओ एहन करबै तहन ने हमसब बुझबै हँ एतेक नहि एतेक केलिए एतेक ने एतेक भेलै केलिए अँइ ठीके छै ठीक छै अच्छा ठीक छै